आमी आमची शेतां न्हू ते भायले सारें यूज करतात तें सारकें न्हू आमी आमच्या शेतांत आमची जमीन बरी उरतली जाल्यार आमचें गांवटी सारें करपाक जाय मेन म्हणल्यार शेतान आमच्या शेण घालपाक जाय जावं पालो जावं आमची नुस्त्याची बोडकां हें हें आमचें बरें सारें आमी आमचें तें भायलें सारें घालून जमीन पिड्ड्यार केल्या आमी वावरूंक जाय आमी आमचें गांवटी सारें पाल्याचें जावं नुस्त्या बोडक्याचें जें कितें आमचें भाजी पाल्याचो वेस्ट जाता तें आमच्या घारा सायडीन तें आमी पुरोवन तें आमी सारें आमचें शेतांनी यूज केल्यार आमचे पयशे उरतले जावं आमची जमिनय बरी उरतली आनी आमकां पिकावळूय बरी मेळटली हें आमी जण एकल्यान आमकां महत्वाचें आमची जमनीन आमकां तुमी जाणात भायलें सारें घाल्यार आमकां नाका आसलोलीं दुयेंसां उत्पन जातात आमचें हें गांवटी सारें तर आमच्या शेताक आमी घातल्यार आमकां दुयेंसांय पयस जातलीं आनी आमची भलायकी बरी उरतली आनी आमकां पिकूय बरी मेळटली